السلام علیکم خریت سے آپ کے بچے جو ہیں پڑھنے اڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں کیا بات ہیں پڑھائی پہ دھیان دیجیے وہ بات ہے صحیح لیکن چھوٹا موٹا طبیعت خراب پر بچے کو دھیان دیا کیجیے کیونکہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے سر میں درد کو بخار اچھے ڈاکٹرس دکھلائیے تاکہ بچے کی صحت آپ کی اچھی ہو سکے کیونکہ پڑھائی جو ہے پڑھائی کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے اور جب تک پڑھائی نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانیں گے جب رب کو نہیں پہنچانیں گے تم پھر ماں باپ کی کیا قدر کریں گے اس لیے پڑھائی بہت ضروری ہے اور آپ تو ایک اچھے گارجین میں سے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دھیان دیں سمجھ رہے ہیں ہاں بچے کو یہی ہے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے بچہ تو اسکول ریگولر آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے تو بچے کب سے آئیں گے ہاں بچے کو اگر بچے کی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کوئی اچھے ڈاکٹر سے اس کی علاج کرائیے کیونکہ صحت رہے گی تبھی کچھ اور ہو سکتا ہے صحت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا صحت بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ بہت سارے گارجین ایسے ہیں کہ جو بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں ایسے تو آپ اس میں سے ان گارجین سے نہیں ہیں آپ سے قوی امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو صحیح سے تعلیم دے سکیں گے اس لیے آپ سے یہی ہماری درخواست ہے کہ جو بھی بچے نہیں آ رہے ہیں اس کو دھیان دیں آنے کا اور جو آپ کے دو بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں ان کو بھی جو ہے نا بھیجنے کی کوشس کیجیے کیونکہ اگر بچے کو نہیں بھیجیں گے تو سمجھ جائیے کہ زندگی اس کی ادھوری ہے پڑھائی کے بغیر ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم